हमर सभके सम्पूर्ण इतिहासमे जितना भी भाषा अछि ओहिमे मैथिली भाषाके सभसँ उत्तम भाषा मानल गेल अछि काहेसँ कि आओर भाषा सभमे उतना मधुरता न अछि हमनिके जे मैथिली भाषा अछि ओहिमे बहुत सारा मिठास भरल अछि बात करैमे हमनिमे कोइ झगड़ो करै छै लगै छै कि मतलब ओ प्रेमेसँ बात करैया इतना मधुर भाषा अछि हमनिके सम्पूर्ण इतिहासमे सबसँ मधुर भाषा अगर कोअनो हइ तऽ ओ मैथिली भाषाके मानल गेल अछि आ सभ एहिसँ प्रभावित भी भेल हेथिन आ सभ एहि भाषाके सम्मान भी करैत हेथिन जितना भी मैथिलीमे ई मैथिलीमे अथि होइ छै सम्पूर्ण मैथिली भाषाके बहुत उच्च दर्जा भी देल गेल है रामजीके समयमे मिथिलाञ्चल रामजीके शादी भेलै तऽ ओ भी रामजी भी मैथिल बहुत भाषासँ प्रभावित भेलथिन आ यहाँ पर मतलब विवाह करिके ओ भी मतलब अपन आपके बहुत सम्मान मतलब मानैत रहलथिन कि हँ हम बहुत सम्मानित भेलीह जे मिथिलाञ्चलसँ बहुत मैथिली मैथिली भाषा बहुत हि गर्वके बात अछि कि हम सभ मिथिलामे रहै छी आ मैथिली भाषाके हमनिके जानकारि अछि आबै बला पीढ़ीके हम सभ मैथिली भाषाके बारेमे बतेबै सम्पूर्ण इतिहासके बारेमे भी बतेबै काहेकि इतिहासके भी जानकारि रहैके चाही आबै बला पीढ़ी सभके आ हमर मैथिली भाषाके भी जानकारि रहैके चाही मैथिली भाषा बहुत ही मधुर भाषा मानल गेल अछि